हम घुमै ले हँ गेलिए हँ मन्दिर ओकरबाद सबसे अधिक जादा हम प्रेम भोला बाबाके हँ मन्दिर छै आओर हमे वहाँपर घुमै ले गेलिए हँ तऽ मतलब पूजा पाठ भोला बाबाके मन्दिरमे बहुत अच्छासे देखलिए हँ करिते हुए ओकरबाद हम भी कएलिए आओर कैमरावला सब भी छलै हँ तऽ अपना चारि गो सहेलीसभ छलिए तऽ ओकरामे फोटो उटो खिचेलिए हँ ओकरबाद उपरमे भी मतलब दुइ महल केहन रहै हँ तऽ उपरमे भी हँ फोटो उटो रहै वहाँ भी बहुत सुन्दर लागै रहै हँ आओर वहाँ भी हम अपना फोटो सब घिचेलिए हँ आओर ओकरबाद हँ अपना फिर ओकरबाद हम गेलिए हँ राजगीर राजगीरमे भी हम अपना जएते समय भी अच्छा लागलै हँ वहाँके देश ओकरबाद हम राजगीरके रस्ता देखलिए हँ अच्छा लागलै आओर ओकरबाद बहुत उँचा पहाड़ रहै हँ वहाँपर भी चढ़ि चढ़िते चढ़िते मतलब थाकि गेलिए हँ ताकि गोड़ आओर दुखै लगलै हँ आओर वहाँपर भी देखलिए ढेर सारा बन्दर उन्दर रहै हइ ने ओकरबाद वहाँ भी अच्छा जगह रहै जे हम ताकि हम फोटो उटो वहाँ भी खिचेलिए हँ राजगीरमे भी अस्नान तस्नान कएलिए आओर अच्छा लागलै हँ बहुत देखि करिके आओर ओकरबाद हम गेलिए हँ सीता मन्दिर सीता मन्दिरमे भी मतलब एतना सुन्दर हँ लागलै कि जाकि सीता मन्दिरमे एहन सात आठ गो मतलब नदी छलै हँ आओर ओकरबाद ओकरामे सीता माता भी छलै हँ राम भगवान लक्ष्मण भगवान सीता माता आओर एतना मतलब सातो कुण्डमे बहुत सारा एहन खौलल पानी रहै आओर वहाँपर भी एहन वहाँके भी नजारा बहुत अच्छा लागलै हँ वहाँ भी अपना फोटो उटो खिचेलिए अच्छा लागलै हँ बहुत अच्छा लागलै आओर ओकरबाद इएहसब हँ घुमै हमसभ कएलिए हँ बहुत अच्छा